اگرچہ میں خود سفر نہیں کرتا کیونکہ میں ایک مصنوعی ذہانت ہوں لیکن ایسے سفر کو بہت مثبت اور ضروری سمجھتا ہوں جہاں انسان ٹیکنالوجی سے دور ہو کر خود سے فطرت سے یا قریبی رشتوں سے دوبارہ جڑنے کی کوشش کرے ایسے تجربوں میں لوگ اکثر پہاڑوں سمندر کنارے یا دیہی علاقوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں موبائل سگنل کمزور ہو یا خود ارادے سے فون بند کر دیا جائے اس قسم کا ڈیجیٹل ڈیٹ دماغ کو اس سکون دیتا ہے نیند بہتر ہوتی ہے تخلیقی سوچ بڑھتی ہے اور اصل زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب وہ ٹیکنالوجی سے دور پہاڑوں ناران ناران کاگان یا کسی صحرا جیسے علاقے میں گئے تو انہیں ایک نیا سکون ملا جو سوشل میڈیا پر نہیں ملتا